ہیلو آپ بجلی وبھاگ سے بات کر رہے ہیں میرے پاس آپ کا ای میل آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ میں نے پیمنٹ نہیں کیا ہے بجلی بل کا جبکہ یہ غلط ہے میں چار تاریخ کو ہی اپنے بجلی بل ادا کر چکا ہوں ایسا کیجیے میرا بل نمبر ڈالیے اور چیک کیجیے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ میں نے اپنا بجلی بل ادا کر دیا ہے اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں آپ کو اپنے بل پیمنٹ جو میرے فونپے کی ہسٹری میں ہے وہ آپ کو ب اسکرینشاٹ اٹیچ کر کے بھیج رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کی تصدق کر لیجیے